گیس ایجنسی سے بات کر رہا ہوں جی بھارت گیس ایجنسی اچھا تو مجھے ایک پورٹیبل سلیںڈر چاہیے تھا وہ مل سکتا ہے جی میری کنزیومر آئی ڈی لکھیے نو آٹھ سات چھ پانچ چار تین دو ایک دو تین پانچ اور میرا ایڈریس ہے دومیلا روڈ اونچی مسجد گھیر سیف الدین خاں رامپور جی تو آپ کتنی دیر میں پہنچا دیں گے مجھے بہت ارجنٹ چاہیے جتنی جلدی ہو سکے آپ پہنچا دیجیے پلیز کیونکہ مجھے ٹرپ کے لیے نکلنا ہے مجھے اور ایک دو گھنٹے میں ہی میری گاڑی آنے والی ہے پلیز جتنا جلدی ہو سکے آپ پہنچا دیے جی میں انتظار کر سکتا ہوں جتنا آپ کہیں جی دو گھنٹے تین گھنٹے کوشش یہ کریے کہ جلدی ہو جائے کیونکہ سب پیکنگ ہو چکی ہے ہماری اور بس ہم نکلنے کے لیے ہی ہیں بس ہم ہم نے دیکھا تو گیس سلینڈر ہمارا خالی ہو چکا تھا وہی ہمیں بک کرانا ہے جی جتنی جلد ہو سکے آپ بھجوا دیے پلیز جی جی اچھا اچھا تو چلیے ایک گھنٹے میں پہنچا دیں گے آپ ٹھیک ہے تو آپ نے ایڈریس تو لکھ لیا نا جی گھیر سیف الدین خاں دومیلا روڈ اونچی مسجد گھیر سیف الدین خان رامپور جی جی